जी चावल लेना था चावल का थोक विक्रेता है यह पूछ रहे

मंसूरी सब भी रखते हैं मंसूरी चावल हाँ नहीं वह सब वह अच्छी क्वालिटी लक्की बुक्स है ई सब इस तरह से वाला है तो बताइए आएँगे लेने आपका यह काउन्टर कहाँ पर और दुकान का क्या नाम हुआ चावल जो हमको लेना है तो चलिए इस चावल हमको थोक में लेना था पच्चीस बोरा के आसपास लेना था किस रेट में मिलेगा लक्की बुक के ऊपर जो होता है रेंज कोई है तो उसके बारे में लेना था अगर नहीं है तो कोई दिक्कत हाँ स्टॉक में आपका ख़त्म है ना चलिए ठीक है तो लक्की भोग हमको चाहिए चावल और इसको जो चावल है किस तरह का हाफ बॉइल है या फुल बॉइल का है चावल हाँ बॉइल में फुल बॉइल का है यह पूरा उतना हुआ है या हाफ है पूरा यह चावल इस तरह भी होता है अभी सर देख लीजिए चावल अब हमको लेना था अच्छी क्वालिटी का मिल जाना चाहिए अच्छी क्वालिटी का चावल होना चाहिए खराब ना हो होना चाहिए ठीक है तो वह ले जाएँगे अच्छा होना चाहिए क्वालिटी इसका खराब नहीं होना चाहिए चावल वह किस रेंज का है तो उपलब्ध हो जाएगा चावल में भी आता ऊ सब चावल है क्या आपके पास हाँ तो ऊ किस किस रेंज का आता है चावल वह उसमें से ही कुछ लेना था हमको बढ़िया चावल हो तो बताइए ठीक है रखते हैं